جی جی کیا میں دراصل میں میسن صاحب میں اپنے گھر میں کچھ بہتری لانے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور میں اپنے گھر کی چھت پر بڑی خوبصورت سی سیڑھیاں بنانا چاہتا ہوں کیا آپ اِس میں اِس کی قیمت لگوانے میں میرا میری مدد کر سکتے ہیں دراصل میں نے ابھی تک دُرست ڈیزائن کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا ہے لیکن میں کچھ مضبوط اور پائیدار چاہتا ہوں اور سیڑھیوں میں وہ ہینڈ رل کے لیے لکڑی کا استعمال کرنے کا سوچ رہا ہوں آپ بتائیے اِس کے بارے میں کیسا رہے گا

ہاں یہ ایک اچھی بات ہے مجھے ذاتی دیکھ بھال پر کوئی اعتراض نہیں جب تک یہ دِلکش نظر آئے تو مجھے اِس پروجیکٹ پر کتنے خرچ کی توقع کرنی چاہیے ویسے

ہاں یہ کافی حد تک دُرست ہے میرا اندازہ بھی میرا اندازہ ہے یہ سب اِن مخصوص تفصیلات اور خصوصیات پر منحصر کرتا ہے جن کا میں جن کا بنوانے والا فیصلہ کرتا ہے کیا کوئی اور عوامل اور جو لاگت ہے جو اِسے متأثر کرتی ہے ہاں چلیے میں دیکھتا ہوں اِن کو ضرور ذہن میں رکھوں گا کیا آپ کے پاس قابل اعتماد ٹھیکییداروں کے لیے کوئی سفارشات یا جو اِس پروجیکٹ میں میری مدد کر سکے یہ بہت اچھا ہوگا میسن صاحب میں واقعی میں آپ کی مدد کی تعریف کرتا ہوں ایک بار جب میرے پاس یہ تخمینے ہوں گے تو میں اِس پروجیکٹ کے ساتھ آگے بڑھنے کے بارے میں مزید باخبر فیصلہ کرنے کی قابل ہو جاؤں گا جی بالکل میسن صاحب آپ کی رہنمائی کے لیے میں بہت شُکر گزار ہوں میں تجویز کردہ ٹھیکے داروں سے ساتھ جمع کرنے کی کوشش کروں گا اور دیکھوں گا کہ کون سا میرا بجٹ اور ترجیحات کے لیے موزوں ہے جی جی بے شک آپ ہمارے قابل میسن جانکاروں میں سے ایک ہیں جی بہتر شام بخیر